جی ہاں ممتاز چکن بریانی سنٹر سے بات ہو رہی ہے جی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو آڈر کیا تھا جی جی جی ہاں میں نے دو کلو چکن بریانی کا آڈر کیا تھا اور اسکے علاوہ ہاف کے جی جو ہے چکن مسالہ کا کیا تھا جی جی جی تو چکن مسالہ کینسل کر دیجیے اور چکن مسالہ کی جگہ جو ہے آپ مچھلی فرائی کر دیجیے جی جی ہاف کے جی کر دیجیے جی ہاں ہاں اور اس کے علاوہ ایک اور چیز کو بڑھانا ہیں جی چار آپ آئس کریم کر دیجیے جی جی جی جی چار آئس کریم وہ کون والا کر دیجیے جی ہاں جی چار پیس کر دیجیے ہاں ہاں بہتر بہتر والا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے اوکے